राजस्थान पंहिंजी ग्रामीण कला ऐं शिल्प डिज़ाइननि जे नमूने खां ॾाढी सुठी तरह प्रभावित कंदा आहिनि हीअं कासीअ जा बर्तन स्टील जा बर्तन कूटे जा बर्तन कोटियूं आदि ग्रामीण महिलउनि जे लाइ उपयोग जी शयूं थींदी आहे ग्रामीण शिल्प में सहजता ऐं सुंदरता थींदी आहे ऐं उन सां अनोखो जुड़ाव बि थींदो आहे ग्रामीण वस्तूअ में घास ऐं मिटीअ जी महत्वपूर्ण स्थान आहे ऊठ राजस्थान में अचण जो प्रमुख साधन आहे ऊठ जी बि मान्यता ॾाढी आहे राजस्थान में राजस्थानी राजपूत चित्रो जे माध्यम सां कहाणी बि ॿुधाईंदा आहिनि ऐं राजस्थान में कईं सारा अन्य शयूं बि आहे जेका ॾाढी प्रसीद्ध आहे जीअं कावड़ कट्टपुतलियूं चोपड़ा तोरण बील ऐं ॾाढी सारी राजस्थान जूं ग्रामीण शयूं